ریل کا سفر سب سے رومانی ہے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ کئی بار ریل کا سفر کیا ہے جس میں بہت سارا انجوائمنٹ ہوتا ہے سب سے یادگار سفر میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا ہم ریل کے سفر میں بنگلور گئے تھے یہ ایک پورا نو گھنٹے کا سفر تھا ہم پوری رات وقت اس میں انجوائے کر رہے تھے جیسے کہ گیمس کھیلنا موویز دیکھنا وغیرہ اور ہم بنگلور میں پانچ دن رکے اس کے بعد پھر واپس ٹرین سے آ گئے